आङो जा मोजां जोमग्रा जि कालार नि बायदोंमोन पिंक कालार नि जा मोजां गुरै रैदुब दुब जा मोजां मोनखादों आङो बेखौ बायनायाव सुबाबो ओमफ्राय जेबो जाया बिराद मोजां रैदुब दुब जोमनोबो मोजांथार बिराद समायनाबो नुयो बेखौनो बायदोंमोन आङो